वाक़ई में माण्हू लॉकडाउन में मोबाइल ऐं लैपटॉप जो वधीक में वधीक इस्तेमालु करण लॻा आहिनि

करण बि घुरिजे छाकाणि त टेक्नोलॉजी हेॾी अॻियां वधी चुकी आहे त अॼुकल्ह सभु कमु जे को पाणि प्रेक्टीकली कंदा हुआसीं किताब ऐं पेन ते उहो सभु कमु कंप्यूटराइज़ थी चुको आहे जंहिं कमु करण में असांखे पंद्रहां मिंट अधु कलाकु लॻंदो हुओ हू कुझु सेंकडनि में थो थी वञे ऐं जे को कमु करण में असांखे कलाकु ॿ लॻंदो हुओ उहो ॾह पंद्रहें मिंटे में मोबाइल ऐं लैपटॉप ज़रिए थियो वञे ऑनलाइन स्कूल शिक्षा प्राप्त करण में ब चङो मज़ो आयो हुनजो तज़ुर्बो ॾाढो सुठो लॻो छाकाणि त जीअं ऑनलाइन पढ़ाईयूं थियूं त हुननि में जे को बि समुझाइणो हुओ जीअं मां ब हिकु टीचर हुअसि त मां मुंहिंजे ॿारनि खे वधीक में वधीक समुझाइण खां अलावा हुननि जे बारे में हुननि जा चित्र हुननि जे बारे में हुननि जूं नंढी नंढी वीडियोज़ ॾेखारे करे समुझायो त उहा ई शइ उन्हनि खे वधीक समुझ में पिए आई त स्कूली शिक्षा ऐं घर जे कमु करण में तज़ुर्बो चङो सुठो रहियो लॉकडाउन में लॉकडाउननि खां पोइ बि अञा बि चङनि हंधु ऑनलाइन कमु हली रहियो आहे ऐं असांजो भारत डिजीटल भारत पियो बणिजे जे को मिशन ॿ हज़ार वीह एकवीह खां शुरू थियल आहे मां मञा थो त इहो बि सॼो मिशन शायदि ऑनलाइन ई पियो थिए छाकाणि त अगरि हिन में इहो सभु अगरि ऑफ़लाइन कजे त वधीक में वधीक वक़्तु लॻी सघिजे थो ऐं ऑनलाइन लैपटॉप ज़रिए या मोबाइल ज़रिए कहिड़ो बि कमु आसानीअ सां बणिजे थो त मुंहिंजो मञण त इहो ई आहे त ऑफ़लाइन खां वधीक ऑनलाइन बहितर आहे ऐं ऑनलाइन जो तज़ुर्बो तमामु सुठो रहियो